ہلو گڈ مارننگ جی کیا میں اولا ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر رہا ہوں جی جی جی اصل میں میں محمد ثاقب بول رہا ہوں میں نے کچھ منٹ پہلے آپ کے ایپ سے ٹیکسی بک کی تھی ائیرپوٹ جانے کے لیے

اصل میں میں کچھ رقم آپ کے ڈرائیور کو پے کر چکا ہوں اور اب سچوئیشن ایسی ہے کہ مجھے وہ سفر جو ہے منسوخ کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جی جو رقم میں میں نے ادا کی تھی وہ آپ واپس میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے کا پیڈ آنلائن ایپس آنلائن سروس یوز نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ میرے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ڈلوا دیں میرا اکاؤنٹ نمبر دو ایک زیرو زیرو تین پانچ سات دو نو نو نو ہے اگر آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ریویوز جو ہیں وہ اچھے ہوں گے اور آپ کی کمپنی اور بہتر سروس ادا کر پائے گی